बाक्सा जिल्लायाव फारागथि लाबोग्रा माखासे जायगा आरो अनसुंथाइफोरा एबा समाजारि आयदाफोरा एबसु जाय दङ आरो जोंनि मा बेयो जोंनि समाजाव फि जि दि गोहोम गोग्लैयो मानोना एबसुया गोबां हारिमुनि जौगानाय खामानि मावो आरो जोंनि फरायनायनि थासारि आरो जोंनि थानाय थासारि जोंनि थासारियाव बायदि गाज्रि गोहोम खोख्लैदों होमबा बेफोरो खौ बेसोरो गोहोमै एक्सन लायो आरो बेफोरनि बागै मोजाङैनो खामानि मावलाङो खाथियाव बोराय बुरैनि न' खुदियाफोरखौ नायग्रा खांग्रा न'फोर दं ना गैया बेफोर जादों गैया मानोना जोंनि बे जायगायाव बेफोरनि बागै जेबो थासारि नुवाखै आरो बेफोरनि बायदि गोबांदि गोनांथि जादों बेफोरबो नङा मानोना बेफोर जोंनि जागायाव गैया न' गैजायै आरो अन्जिमाखौ जोङो जोंनि एरिया याव बायदि बारा बांनाय नुवाखै मानोना जोंनि एरिया गामि ओनसोलाव बिदि न' गैजायै थासारिखौ गोबाङै नुनो मोन्नाय जाया गामि ओनसोलाव गोबाङै गुवार हा दं आरो बेयाव हादान सेफायनानै बायदि न' लुनानै थानाय जायो जोंनि खाथियाव मुंदांखा खसिं ख्लास इन्ट्रेस नि थाखाय इन्थियारि खालाम होग्रा सेन्टार फोर गैया सोरखारि फरायसालिफोरनि थासारिया मोजांखौनो बुंनो हायो मानोना आथिखालाव सरखारि फरायसालिफोरावबो गोबां मोजां दिसिफ्लिन सोलि फैयो आरो गोबां मोजां मोजां फोरोंगिरिफोर फैनानै फोरोंफैनाय जायो जोंनि सरखारि फरायसालिफोराव गोबां आथिखालाव मोजां थासारि फैबाय मानोना बेयाव जानायनि खाबु गेले होनायनि थाखाय सप्ता मोनसे गेलेनाय बायदि हाबाफारि खुंनाय जायो आरो गोबां दिग्रि गोनां फोरोंगिरिफोरजों फोरोंनो मोन्नाय जायो